गामियारि बाजारखौ फोथांनानै लाखिनो थाखाय जोंहा गोबांथार फालांगिफोर नांगौ जेरै

अमा मोसौ बोरमा बेफोरबायदि गोबांथार जोङो बे फालांगि नांगौ फालांगिफोरनि थाखाय जेरावहाय जोङो गामियारि मानसिफ्राबो गोबांथार खस्थ' खालामनायनि गेजेरजों जगायनानै हरनो नांगोन आरो गोबां जायगानिफ्राय गोबां रोखोम रोखोमनि दाउ अमा बोरमा बेफोरबायदिनि फालांगियारिफोरखौ गोजाननिफ्राय जों लिंहरनानै गुबुन दाबसे जायगानिफ्राय दाबसे जायगायाव लांनो हानाय सुबिदाखौ जों लानांगौ गोबां जायगानिफ्राय जों गोबांथार मानसिफोरखौ हांख्रायनानै एबा लिंहरनानै दाग गा लानानै बिसोरनो जों माखासे नागिरनानै हरथायनानै बुथुमनानै जगायनानै होनो हानाय थाग्रा मानसिबो नांगौ गामियारि फालांगि आरो गोजानाव माखासे फाथायनानै लांग्राफोर फालांगिफोर नांगौ जानाय बेफोरबायदि फालांगिफोरखौ जोङो फोथांनानै लाखिनोब्ला गामियारि सुबुंफ्राबो हेफाजाब होनांगोन जोंनो दाउ अमा मोसौ बोरमा फिनानै हाथाइ बाजाराव फाननांगोन माखासे गामियारिफ्रा नागिरनानै होफैनांगोन अब्लासो जोङो फानलाय बायलाय फालांगिया थांनानै थाबाय थागोन फालांगिफ्रा जेरै गोबां जायगायाव रोखोम रोखोमनि बुस्थुखौ बायनानै लाङो माइ फाथो बेसर दाउ अमा बेफोरबायदि लांलाय लाबोलाय गोबांथार रोखोमनि बुस्थुफोरखौ बायनाय फाननाय बायनाय फाननाय गैयाब्ला जोंहा माखासे आंखालफ्राव फानलाय बायलायफ्रा गैया जायो बिनि थाखायनो जोङो बेफोरखौ फाननो थाखाय हाथाइ बाजार नांगौ जायो हाथाइ बाजाराव लांब्लासो हाथाइ बाजाराबो जौगागोन देरगोन बेफोरबायदिनो जोङो हाथाइ बाजाराव लांनानै माखासे बुस्थुखौ फाननांगौ जायो जेरै दाउफोरखौ जों गामिफोरनिफ्राय लांबाय अमा फोरखौ गामिफोरनिफ्राय जोङो लांबाय अमाफोरखौ लांबाय दाउफोरखौ लांबाय बोरमाफोरखौ लांबाय माइ फाथोफोरखौ बाजाराव लांबाय अब्लानो बे बाजारा मोनसे जोंनि थाखाय मोजां रोखोम देरलांगोन बे बाजारा बे फालांगिया अब्लानो थांनानै थागोन बेसोरनि फालांगिफ्राबो जुदि ओरैनिफ्राय मोनसे बाजारनिफ्राय मोनसे बाजाराव लांनो थाखैहाय जोंहा फालांगि फैयाब्ला जोंहा आंखालबो जागोन बेफोरबायदि लांलाय लाबोलायनि थाखायसो जोङो माखासे बुस्थुआ माखासे समावहाय जोंनि गैयै समावहाय बिसोर होफैगोन जोंनि दंनायखौ बिसोर लांनानै थांगोन बेफोरबायदि फालांगिया थांनानै थागोन बेसोरबो बेजोंनो उननुथि जागोन बेजोंनो थाखा फैसा खामायनो हागोन गावनि न'खरखौ सुंथानो हागोन जोंबो बेफोरबायदि फानलाय बायलाय जोंसो गावनि न'खरखौ सुंथानो हागोन माखासे समाव जोंहा गोबांथार जेंनाफोर फैयोब्लाबो जों गावनि जोंनि दाउ अमा बोरमा बेफोरखौ फानब्र'ब बायनो हागोन जोंनि थाखाय सुबिदा फैयो बेफोरबायदि बाजारफ्रा गोजौजों फारसे दावखोलांब्लासो जोंनि थाखायबो मोजां जागोन फालांगियारि मानसिफ्राबो गोबांथार उनन'थि लाब मोनसे बेफोरबायदि फैयो बेफोरबायदि लाब खालामनो थाखाय फालांगि खालामनो थाखाय मानसिफोर नांगौ जायो जोंहा बेफोरबायदि बुस्थु बायनानै लांनो हानाय सुबिदा थाब्लासो जोंनि गामियारि आरो बेफोरबायदि फालांगि गेलेनायफोर बिसोरबो थांनानै थागोन गावनि न'खरखौ फोथांनानै लाखिनो हागोन जोंहा माइ फाथो बेसर आबादफोरखौ बाजाराव लांनानैसो जों फाननांगौ गोनां जायो बे बाजारफोरनिफ्राय जोङो फालांगिफ्रा फैनानै बायना लांगोन गुबुन दाबसेयाव बेफोरो आरो गुबुन दाबसेनि आंखालखौ सुफुंहैनो हागोन जोंनि बेफोरबायदि फाननानै मोननाय फैसाफोरजों जों माखासे बुस्थु सोरजिनानै आरो आं बेफोर बुस्थुखौ जों उननि समाव फानफिननो हागोन बेफोरबायदि फालांगिया जोंनि थाखाय थांनानै थानायाव गोनांथि दङ बेफोरबादि फालांगिजोंसो जोंहा फानलाय बायलाया गोबां समावहाय गोबां बुस्थुफोर फाननोहागोन बेफोरबायदि समनि थाखाय जोंहा फानलाय बायलाया अरायसमनि थाखाय नांबाय थागौ